गिबियावनो गेलेनाया देहानि थाखाय जोबोद मोजां गेलेनाय बुङोब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनाय दं जेरै फुटबल काबाडि भलिबल क्रिकेट बायदि बायदि रोखोमनि गेलेनाय दं आरो ओमफ्राय गेलेनायनि मुलाम्फा बुङोबाथाय आथिखालाव गेलेनानैबो बुहुथ दावगानो हायो स्टेट प्लेयार नेशनेल प्लेयार इन्टारनेसनेल प्लेयारबो जानो हायो जानानै गेलेनानै गल्ड मेडेल लाबोनो हायो बिनिखायनो गेलेनाया दा जोबोद जौगानायाव मुलाम्फा होयो दा जों गेलेनायखौ नेउसिनाया गासै गामि गामिनि सुबुंफोराबो गेलेनायाव जोबोद गोसो होनांगौ गेलेनाया मोनसे थांना थानायनिबो लामा जानानै फैबाय आथिखालाव बेखायनो गेलेनायखौ बयबो गोसो होनानै गेलोनांगौ